اردو زبان نہ صرف ایک ذریعۂ ابلاغ ہے بلکہ تہذیبی شناخت جذباتی وابستگی اور ثقافتی ورثے کی نمائندہ بھی ہے لوگ اردو زبان کو اپنی پہچان تاریخ اور رشتہ داری کے احساس کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں یہ زبان محبت احترام اور شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہے لوگ اپنے خیالات جذبات اور احساسات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے اردو شاعری نثر اور محاورات کا سہارا لیتے ہیں گانے غزلیں اور نعتیہ کلام لوگوں کے دلوں سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر تعلق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں عید ملاد مجلس اور دیگر مذہبی و ثقافتی تقریبات میں اردو کا استعمال لوگوں کو ایک مشترکہ تہذیب سے جوڑتا ہے اردو زبان کا رسم الخط بھی ان کی تہذیبی شناخت کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے ثقافتی پس منظر کو نمایاں کرتا ہے